बचपनसँ शिक्षित बनयके मंशामे आर्थिक अभाव रहितो शिक्षा प्राप्त करबाक सतत प्रयास रहल शिक्षा प्राप्तिके बाद नौकरी चाकरी नहि भेटलासँ पारिवारिक जीविकोपार्जन अत्यन्त दुष्कर रहल धियापुताक पढ़ाबयके खर्चा जुटेनाइ असम्भव भऽ गेल पूर्वमे माता पिताके आश्रय रहय तऽ किछु राहतमे छलहुँ लेकिन हुनका गुजरलाक बाद आब आओर जीवन पहाड़ भऽ गेल यए ई सरकार शिक्षित बेरोजगारक लेल कोनो सकारात्मक योजना नहि चला रहलाह लोक त्राहि त्राहिमे जीवि रहल यए हमहूँ एक दोसरकेँ देखि अपन मनकेँ शान्त कऽ लैत छी कहुना जीवनयापन केनाइ हमर लाचारी बनल यए